हॅलो फ्लिपकार्ट हांवें तुमच्या सायटी वयल्यान प्लास्टीकचें टिफिन बॉक्सस ऑर्डर केल्ले त्या टिफिन बॉक्सिस एका वॅाशान डिस्कलर जाले तातूंत तुमी स्पेसिफिकेशनान बरयल्ले की जेवण घाल्या नंतर एक दोन वरां तरी गरम उरता पण गरम मातूय उरूंक नाशिल्लें क्लीन केल्या नंतर सगळे तेलाचे दाग तशेंच उरील्लें क्वालिटी एकदम फाल्तू आशिल्लीं सगळें जेवण लीक जाताले आनी म्हाका अशें दिसता की तुमी तुमच्या प्रॉडक्ट जेन्ना तुमी डिस्प्ले करता न्ही त्या प्रॉडक्टाची पयली वेवस्थीत चवकशी करात चेक करात की तुमी जे स्पेसिफिकेशन बरयतात क्वालिटी प्रॉडक्टाची जी तुमी मेन्शन करतात ती खरीच तशी आसा की ना कारण जे प्रॉडक्ट्स हांवेन तुमच्या कडल्यान घेतल्यात ते दोन तीन प्रॉडक्ट्स म्हाका मातूय आवडूंक ना थँक्यू